हाँ नमस्ते भैया हाँ आप कपड़े वाले बोल रहे हैं ना कहाँ से भैया अच्छा सैदपुर में है तो आपकी दुकान उकान बढ़िया से चलता है भैया अच्छा तो हमको लेना था साड़ी लेना था लहंगा उहंगा रखे हैं अच्छा तो ठीक है भैया हम कब से खोलते है आप आप दुकान अच्छा दस बजे तक चलिए ठीक है हम कल आएंगे आपके यहाँ से हमको चाहिए मतलब साड़ी उड़ी चाहिए शादी है हाँ दस पंद्रह चाहिए साड़ी पंद्रह साड़ी चाहिए और दो तीन कैसे कैसे रेंज के बेचते हैं अच्छा थोड़ा भी नहीं कम करेंगे अच्छा भैया ठीक है लेकिन बढ़िया बढ़िया है ना सामान हाँ नहीं लेना है भैया ऐसा मत कहिए नहीं मेरे बच्चे हैं तीन उनको भी लेना है बढ़िया बढ़िया कपड़ा बढ़िया रेंज के लेने हैं

ठीक है भैया मेरे ननंद की शादी है ना उसी में बच्चों को भी लेना है हमको भी लेना है उनके लिए भी लेना है ठीक है भैया देख लीजिएगा अब इतना इतना लेंगे तो बताइए उसमें थोड़ा सा भी पाँच परसेंट भी नहीं कर सकते हैं अच्छा चलिए ठीक है मैं कल आऊँगी ठीक है